आमगेर इवेंट आसलो म्हाजो बर्थडे आनी त्या बर्थडेया दिसा हांवें केल्लें चिक्कन आनी खूब जाणां येयल्ली आमगेर सगळीं सोयरी आशिल्ली आनी बर्थडे दिसा हांवें तें चिक्कन केल्लें चिक्कन काफरियल जें खूब बरें जाल्लें आनी इट वॉज टेस्टींग जस्ट ऑवसम खूब बरें आशिल्लें तें आनी इट वॉज लायक फूल ग्रेवी ग्रेवी आनी पिसीस वर लायक सो लुशियस सो खूब बरें आशिल्लें ते ओकेजन आनी इट टर्नड आवट सो बेस्ट